विज्ञान आनी तंत्रज्ञान हे सगळें आमी पळोवंक दिसता आमचें भोंवतणी सगळें जाण आम आमी हेंचें प्रॉडक्ट्स युवज केल्ले दिसतात कंम्प्युटर्ज टॅब्स मॉबाइल फोन्स तेंचे सगळें फिचर्ज आसा पळय गुगल मॅप्स आसूनी नाजाल्यार वेगवेगळे गॅम्स आसूनी ना जाल्यार ड्रॉइंग आनी स्कॅचीज ना जाल्यार मुवी क्रॅट्स मुवी क्रियेट करपाक हे सगळें आमी लॅटस्ट टॅक्नोलोजी केले युवज करतात भुरगें हांचो चड फायदो यूज करतात कित्याक आमकां खबर आसा सगळें ह्या ह्या जॅनरेशनाचे तरणाटे आमी सगळें फॉनाचेरूच आसता हांव सुद्दां एक तरणाटो म्हाका खबर आसा आमी फॉनारूच बसलले आसतात इंस्टग्राम पळोवन नाजाल्यार खंचे खंचे गॅमी पळोवन हें आमचे आमी केन्ना हितुनूत आसू आमकां खबर आसा बरें मजा येता फ्रँड्सां वांगडा टिम आप करून तेंचे वांगडा खेळू शकतात आनी आमकां हे सगळें करून मजा येतात आनी अशेंत हे आमकां फक्त गॅमीक न्हय पूण आमच्या फायद्याक सुद्दां आसात आमच्यो आता वेगवेगळ्यो कॉलेजीन आमचे इंडियेचे वा भारताचे सगळ्याकीन फामाद कॉलेजी सुद्दां आमकां खबर आहा लॅब्स आनी सॅटअप केल्ले आसतात ऍप डेवलपमेंट गॅम डेवलपमेंट करपाक हे भुरग्यांक हाडटात थंय कॉडींग शिकयतात आनी सगळें असलें एक्सायटींग आनी इंट्रस्टींग टॉपिक्स आसात पळय तरणाट्यांच्या मांयड तरणाट्यांक आनी कोण आवड आसा तेंकां ते सरांवड करून तेंका शिकयतात आनी मागीर नवे आहात सिनीयरांक घेवन ते डेवलप करू शकता असले आमी सांयस आनी टॅक्नोलोजी विज्ञान आनी तंत्रग्री तंत्रज्ञानाचे अभ्यास आनी चड केल्यार आमकां आनी हेंचे बॅनिफीट्स मेळू शकता आनी फायदो मेळू शकता वरचूवल रियेलिटी आं पी एस गॅमींग हे सगळें नॅक्सट लेवलार अपडॅट करून आमकां सगळ्यांक हेजी मजा युंज करूं शकतात